शीत रोस खतखतें मुगगाटी अळसाण्याचें तोणाक पनीर भाजी बटाट्याची भाजी

सजी मणगणें शेवयो शिरो उपीट मागीर खत चण्याचो रोस कोबी भाजी वालाची भाजी वालाची पातळ उसळ चिकन वांटण इसवण इसवणाची इसवण फ्राय बांगडो फ्राय कल्ली फ्राय तारलो फ्राय लेपो फ्राय सुंगटां कडी सुंगटां फ्राय वागयो वागयो फ्राय मागीर कांद्या भजी कोबीची भजी सुरण घालून सुरणाची भाजी सुरिंगाची भाजी कणंगांक उकडलेलीं कणंगां दुदयाची भाजी

वांयग्यांचें भरत सुंगटाचें सुखें तिसऱ्याचें सुखें तिसऱ्याचें हुमण रोटी चपाती नाशण्याची भाकरी पुरी पाव पाव भाजी पाव पाव आनी मिसळ मागीर उसाचो रोस सामोसा पिझ्झा मसाला डोसा इडली डोसा मागीर गोड इडल्यो सान्नां शेवपुरी मागीर भेलपुरी कस्टड मागीर मणगणें आयस्क्रीम तितूंत मागीर फालोदा च्या कॉफी मागीर मक्याचे तोणाक उकळलेले मके गाजराचो हालवो बटाट्याची कापां उल्डाची उल्ड उडिदाची उड्डाचो रोस आमाड्याची करम आंबाड्याची चेटणी आंबाड्याचो रोस निरफणसाची कापां निरफणसाची भाजी मागीर भिण्ण भिण्णाची सोलकडी पोळे मागी डोसा चकऱ्यो लाडू शेव शंकरपाळ्यो

तिकट फोव चिवडो लाडू अनारशें नेवऱ्यो मोदक पातोळ्यो पातोळ्यो मागीर चुन्न नाल्लाची चुन्न

खीर मोमोज

स साकर भात

रोसांतलें फोव दुदांतले फोव सुके फोव मागीर चण्याची उसळ चण्याचो रोस

शेफो आनी प्लास्टीक टायम चपाती रोल अंड अंडा आमलेट तांतयांची भुरजी शोरमा तांतयांची कडी पॅटीस उकडलेलीं तांतयां